जी हाँ मैं अपने नौकरियों के लिए के संबंध में बस में बहुत अच्छा देख रहा हूँ कि किस प्रकार मेरी एक व्यवस्थित रूप से गवर्मेंट जॉब होगी और मैं नियत रूप से उस जॉब का हक़दार रहूँगा